नमस्कार भैया ये डेन्ट में दांत में साइड में लेफ्ट साइड में दांत में बहुत दर्द होता है तो भाई नीचे वाला दर्द हो रहा है नीचे वाला और ये इधर जो है राइट साइड में राइट साइड में थोड़ा नीचे दाढ़ टाइप जो वो भी दर्द दर्द हो रही है अरे ये दो तीन दिन से हो रही है पर रात में थोड़ी ज़्यादा थी

अभी तो कोई दवाई नहीं बस वही थोड़ा कहते हैं वो जो क्या बोलते हैं लौंग का तेल आता है वही यूज़ किया था जी नहीं फँस तो फँसता तो नहीं है लेकिन जब खाते हैं तब थोड़ा ज़्यादा पेन होता है दर्द होता है जी जी जी और जी जी और मेरे और मेरा एक दोस्त भी है मुझसे थोड़ा कल उससे बात हुई थी वो भी कह रहा था दोनो लोग सोच रहे थे साथ में ही निकाल साथ जी जी तो मैं तो मैं कब तक मैं कल कब तक आ जाऊं अच्छा ठीक है मैं नहीं लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा होता है राइट साइड में थोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन पेन थोड़ा ज़्यादा होता है खाते खाना खाने के टाइम जी मेरा ज़्यादा लग रहा था ठीक अभी नहीं पेन किलर तो अभी नहीं लिया था बस वही लौंग का तेल यूज़ किया था पेन किलर जिस टाइम खाना ही पड़ेगा आप कह रहे हैं मॉर्निंग में आइएगा तो जी जी जी तब तक मैं तब तक मैं पेन किलर यूज़ कर लूँ या फिर लौंग का तेल जी जी जी जी जी नमस्कार